हम यू पी से हैं हमारी मात्र भाषा हिंदी है हमें हिंदी बोलनी हमारे मम्मी पापा ने सिखाया था क्योंकि हम बचपन में ही बोल रहे थे तो जो मम्मी पापा बोल रहे थे हिंदी उसे नै सुनते सुनते हिंदी हमको बोलने आ गया जैसा कि हम यू पी से हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी ही अधिकतम चलती है और जब हम स्कूलों में पढ़ते थे हमारे गुरु जी हमें हिंदी सिखाते थे और हमें हिंदी बोलना पड़ता था उन्हीं के द्वारा सिखाया हुआ हम धीरे धीरे हिंदी बोल पाते हैं जैसा कि हम यह जानते हैं कि हमारी यू पी के मुख्य भाषा हिंदी ही है हम इसी भाषा के द्वारा हम अनेक प्रकार अनेक कार्य करते हैं जिससे हमें हिंदी बोलना सीख जाते हैं सीख आती है और अनेक प्रकार से बात करना भी सिखाते हैं लोगों से जैसा कि हमारे अनेक मनुष्यों के दिल से हम जो बात बोलते हैं हमारी मुख्य भाषा हिंदी है हम हिंदी से किसी से बात करते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी ही चलता है और हम हमारी मुख्य भाषा हिंदी ही है जिसके कारण हम से भाषा के अनुभव बताते हैं हमारी यू पी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्य भाषा हिंदी है और अनुभव यह कहलाता है हिंदी की हम जब पढ़ रहे थे हमारे स्कूल में जो टीचर थे गुरु जी से थे हमको हम छोटे थे तो हमको समझ में नहीं आता था बोलना नहीं आता था हमको ये बताते थे कि ये ऐसे बोला जाएगा तो हमको उन्हीं से धीरे धीरे ज्ञान मिलता हुआ हमको हिंदी सीखना आ गई जिससे आज हम काफ़ी अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों से हिंदी में ही बात कर रहे हैं और ताकि काफ़ी काम जो है हिंदी में कर रहे हैं कार्य हिंदी में ही कर आ रहे हैं इसी के कारण हमारी मुख्य भाषा हिंदी है हमारी मात्र भूमि भाषा हिंदी है और हिंदी से हमें सीख मिली है हिंदी ही हम बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं हम उत्तर प्रदेश के ही हैं इसी के कारण हमें हिंदी ही आते है हम हिंदी ही बोलते हैं